मेरा मन लगता है कि हम गाना गाती हूँ आ शादी को लिए गुरु जी को लिए देवी जी का जब पहरा आता है तो मुझको अच्छा लगता है कि हम कितना गाना गाऊँ देवी जी में में बहुत अच्छा गाना लगता है इसलिए हम गाती हूँ संघ में परिवार रहता है उसको लेकर गाता हूँ कि मेरा मन लगता है हम बड़ी तन खुशी होती हूँ कि हमारा तारीफ़ होगा कि कहीं हमारा तारीफ़ तो होता है कि हम गाना गाती हूँ इसलिए हम हम मेरा मन लग रहा है कि हम गाना गाती हूँ हम बहुत गाना गाती हूँ इसलिए मेरा मन लगता है सब तारीफ़ करते हैं कि ये तो गाना गाती हूँ हम तारीफ़ पर बड़ी खुश रहती हूँ कि हमारा मेरा तारीफ़ हुआ कि हम गाना गाती हूँ हमारा मेरा मन लगता है कि हम खूब गाएँ शादी बियाह पड़ता है तो दिन भर गाना गाती हूँ इसलिए मेरा मन लग रहा है कि हम गाना गाती हूँ